دہلی ایک اہم تجارتی مرکز ہے جہاں ملک اور بیرونی ملک سے مختلف اشیاائیں کی درآمد اور برآمد ہوتی ہیں مثال آٹو موبائل کا سامان دہلی میں گاڑیوں کے پرزے جات مشینری اور تکنیکی آلات کی خرید و فروخت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے جو اسے صنعتی شہروں سے جوڑتی ہے الیکٹرانک اشیاء کمپیوٹرز موبائلس گھریلو الیکٹرانکس کا بہت بڑا بازار دہلی میں ہے جو چین چین کوریا جاپان اور دیگر ممالک سے منسلک ہے سماجی و ثقافتی رابطہ دہلی مختلف ریاستوں سے آنے والے لوگوں کا گھر ہے جو یہاں روزگار علیم یا دغیر وجوہات سے مقیم ہے اس کے نتیجہ اس کے نتیجے میں ایک کثیر ثقافتی شہر بند چکا ہے جہاں مختلف زبانیں رسموں رواج تہوار اور طرزِ زندگی یکجا ہوتی ہے